ओ हेलौ आं न'वावनो दङ आमफ्राय माबा मादै आङो नोंस्रानाव खामानि मावनो दं होन्नायखायसो जेनेबा लागोन नामा खामान मावनो होन्नानै सोंहरदोंमोन आंनोथ' दे मादैया बेसे होयो नोङो जेनेबा ब्रैजौनि एसे बारा होदो जेनेबा जेनेबा जोङो खामानि मावनाय आजिखालि आरो आसे खमफोराव थाला थालायनाय गैला नालाय आङो ओरैनो थानायखाय मादै मोन्नाव मावहैनो होन्नानै आमफ्राय बे माबाखौ थामजौ होदो आरो आजिखालि एसे बारा खमाव थाला नालाय ओंखायनो दा एसे माबा नायनानै होदो मादै बारा दे होमबा अ' जा जागोन दे बिदिबाबो माला थांनांगोन थांनायालाय गामोन थांनांगोन आरो ना दे आंबो ओरैनो थानो ओरैनो थादोंमोन नालाय ओंखायनो जेनेबा मा मावनानै थानो होन्नानै आङो मादैनाव सोंहरनाय जाबाय दे गाबोननो गाबोन थांसै दे आं होमबा माबानानै दे जागोन दे थां थांगोन दे गाबोन